پانچ لاکھ دس ہزار دس لاکھ پچیس ہزار پچہتر لاکھ تیس ہزار پچاس لاکھ بیس ہزار پچیس لاکھ چالیس ہزار